हैलो हाँ जी सब्ज़ी के बारे में क्या हुआ लेना है जैसे कि अब हमको परवल लेना था कोभी लेना इ का बोलते हैं कद्दू लेना था और जोआ लेना था ठीक है तो वह तो उसका क्या कैसे अभी चल रहा है

अच्छा तो वह जो हाँ हाँ अच्छा वह तो माल जो है तो माल फ्रेश है ना जैसा होता है ना कि जैसे कि माल लेने के लेने को इंसान लेकर जैसे कहीं भी रख देता है तो पुराना से पुराना माल रहा है इ इधर उधर फेकल रहता है जैसे यह अच्छा नहीं तो बहु बहुत सा जगह देखे थे कि देखते है कि यह आदमी लेता है ले ले नह नहीं ते जहाँ तहाँ फेंक देता है ठीक है वह गो खाने का सामान तो वह गंदा हो जाता है ना तो गंदा सामान माल लेकर मार्केट में हम खरीदेंगे जो मान लीजिए चालीस रुपये बता रहे हैं तो चालीस रुपये हम लेने को ले लेंगे ठीक है वह अगर ऊपर से देखने में ठीक ठाक लग रहा है क्वॉलिटी और अंदर से यानी की अंदर से डैमेज है माल ठीक है हाँ जी जी जी जी तो सामान में जो है तो सामान जैसे कि सारा सामान जो है तो जैसे कि अधिकतर जो होता है वह कद्दू कद्दू के अंदर जो है ऊपर से देखने में ठीक ठाक रहता है अब क्वॉलिटी अंदर से बेकार रहता है तो वो सारा चीज जो है वह कद्दू का जो कद्दू जो होता है तो कद्दू फ्रेश माल है ना अच्छा अच्छा हाँ वह तो है कि हम आएँगे तो अपने आँख से देखेंगे उसको देखने के बाद जो है उसको हम निकाल के उसमें से चेक करेंगे दो पीस चाहे चार पीस उसको चेक करेंगे उसको लेकर जाएँगे इसलिए कि मार्केट में है जैसे कि हम मार्केट में आपसे माल लिए माल ले कर हम जाएँगे उसका जाने के बाद जो है मार्केट में यानी की मेरा भी भैल्यू खराब होगा बोलेगा कैसा सामान लाया कहाँ से लाया नहीं लाया खरीद के लाया खरा लेना हमको क्या है लेना वही मोटा मोटी मानी न तीन क्विंटल कद्दू ले लेंगे और एक एक घेउरा एक कुंटल ले लेंगे भी एक कुंटल ले लेंगे अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो आते हैं और